अगर भारत की कुछ प्रसिद्ध नृत्य शैलियों की बात करें तो कथक है भरत नाट्यम है कथकली है मणिपुरी है उड़ीसी है कुचिपुड़ी है मोहिनीअट्टम है और अगर प्रसिद्ध नृतक और नृतकियों की बारे में बात करें तो उदयशंकर जी हैं कृष्णकुट्टी हैं आनंद शिव राम रमन हैं संताराम हैं राम गोपाल हैं रुक्मणी जी हैं